جی ہاں میں نے اسکول میں کچھ سائنسدانوں اور ریاضی دانوں کے بارے میں پڑھا ہے جیسے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام انہوں نے ہندوستان کو بہت ساری میزائلیں بنا کر دیں انہیں میزائل مین آف انڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے وکرم سارا بھائی ہومی بھابھا سر سی وی رمن سر سی وی رمن کو ہندوستان میں سب سے پہلے فزکس جیسے سبجیکٹ میں نوبل پرائز ملا تھا اس کے علاوہ میں نے اسکول میں ہندوستان کے کچھ ریاضی داں کے بارے میں بھی پڑھا ہے جیسے آریہ بھٹ انہوں نے زیرو کی کھوج کی تھی اور راما نوجن یہ بہت مشہور اور قابل ریاضی داں تھے ان کی زندگی پر فلم بھی بنی ہے